हाँ मुझे लगता है कि आज के नृत्य और पुराने नेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं क्योंकि पहले जो डांस होता था वह काफ़ी वह काफ़ी शांत एवं सहज स्वभाव का होता था और अब जो नृत्य होता है वो हिपहॉप रीमिक्स कुछ ऐसे डांस होते हैं जिसमें स्टंट भी किए जाते हैं पहले और आज के नृत्य में बहुत ज़्यादा ही बदलाव देखने को मिला है जैसा कि हो सकता है आगे आने वाले नृत्य इनसे भी ज़्यादा अलग हो इसीलिए पहले और अब में बहुत बदलाव कुछ सालों में काफ़ी बदलाव देखने सुनने को मिला है जो कि काफ़ी अच्छा भी है कि बदलाव होते जा रहा है लगातार